آج کی مصروف طرز زندگی میں کتب بینی ایک مشکل کام ہے اور پھر آج کے نوجوان نسل کو پڑھنے سے زیادہ موبائل سے دلچسپی ہے وہ مطالعہ اور کتابوں سے کافی دور رہتی ہے وہ ہر ایک لمحہ موبائل کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہے موبائل ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں جہاں سماج کا ہر ایک طبقہ پھنسا ہوا ہے وہیں سب سے زیادہ آج کل کے نوجوان ہیں اس مصروف زندگی میں ایسی حالت میں ان نوجوانوں کو پڑھنے کے طرف مائل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے میری کوشش ہے کہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے نوجوان کو زندگی میں وقت کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا جانا چاہیے انسان کے زندگی میں وقت کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ آج کل کے نوجوانوں کو جاننا بہت ضروری ہے اور اسی کے ساتھ مطالعہ کی اہمیت بتانا ہوگا کہ پڑھائی اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے مطالعہ بہت اہم رکھتا ہے مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ضروری ہے